جانوروں کو خیال رکھنا ہم لوگ کا ضرورت ہے جیسے کہ جانوروں کا بیماری پھیل جاتا ہے جس گھر میں رکھتے ہیں اس کو اس کا صاف صفائی مچھر سے بچاوا رکھنا گوبر سے یہی سب سے بچاوا اس کو کرنا چاہیے جانوروں کو حفاظت سے رہنا چاہیے جیسے کہ بیماری پھیل جاتا ہے کتنی اس کو سوئی دوائی دلاتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے گندگی کے وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کے لیے صاف صفائی جھاڑو وغیرہ ہمیشہ لگنا چاہیے اس کے پیشاب کو بھی ہٹا دیتے ہیں اسی لیے اسے مچھر نہ آوے وہ گندگی سے بچاوا ہو جائے کے لیے یہی سب جانوروں کا بچاوا کے لیے ویوستھا کرتے ہیں جیسے کہ جانوروں کا پیر پھول جاتا ہے اس کو لیے فلیریا کا ٹیبلیٹ کھلاتے ہیں تب جانوروں کا پیر ٹھیک رہتا ہے اسی وجہ سے ہر جانوروں کو بچاوے کے لیے حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے ہر چیزوں کا حفاظت ہوتا ہے جیسے کہ کھان پین میں بھی اس کا صاف صفائی ہمیشہ ہری گھاس وغیرہ دینا پڑتا ہے اسی لیے جانوروں سوستھ رہتا ہے نہیں تو بیمار پڑ جائے گا